एक प्लेट मोमोज़ और एक प्लेट एक पिज़्ज़ा बड़ा वाला वह चाहिए मुझे और है न कितने टाइम में लोगे भैया आप मुझे आधे घंटे के अन्दर चाहिए मेरा घर है राम सागर पर है जो बलासिया साइड में न वहाँ पर जटिया बस्ती में मेरा घर है वहाँ पर एक नंबर गली में वहाँ पर आपको आना है और है न मेरे को फ़ोन कर देना इन नंबर पर मैंने नंबर और सारी डिटेल फ़ोन पर डाल दी है इसी जगह पर आना है और खाना बिलकुल अच्छा होना चाहिए भैया और मैं आपके सारे के सारे में न फ़ोनपे कर रही हूँ पैसे आप मेरे को ऑडर भेज देना फोन पर बता देना कितने